भारतमे तऽ एहन बहुत जगह अइ जतऽ हमरा बाइकसँ घुमैलए जाइके मोन करैए बहुत एहन जगह अइ जतऽ हम गेल छी हमरा बाइकसँ घुमैलए तऽ बड्ड जाइके मोन करैए कि लद्दाख जाइ कहिओ बाइकसँ दोस्तसबके सङ्ग घुमैलए बड़ नीक लागत ओतऽ जाइमे